आज से पाँच दिन पहले मैंने हैंडलूम से एक चद्दर खरीदी थी यह चद्दर मुझे वहाँ पर बहुत सुंदर ही लगी और इसके रंग भी मुझे बहुत अच्छे लगे मैंने जब वह चद्दर के बारे में और उसकी कीमत के बारे में दुकानदार से पूछा तो वह दुकानदार ने जब मुझे उस चद्दर की कीमत बताई तो वह वह मुझे कीमत भी उसकी चद्दर की सही लगी उस चद्दर की कीमत छः सौ रुपये थी और छः सौ रुपये के अंदर वह चद्दर बहुत ही अच्छी थी और उसके रंग भी बड़े सजीले थे मुझे वह चद्दर इतनी पसंद आई कि मैं वह चद्दर घर लेके आई और मैंने उसे एक दो दिन घर के अंदर बिछाई और जब मैंने उसकी धुलाई करी तो उसके धोने के बाद भी उस चद्दर के रंग नहीं उतरे वह चद्दर हैंडलूम की बहुत ही अच्छी थी जो मुझे पसंद आई